جی وعلیکم السّلام ورحمۃ اللہ فرمائیے کون جی جی فرمائیے کیا ہوا اچھا کیا نام ہے آپ کا اچھا آپ ہی نے خریدا تھا آن لائن اچھا اچھا ساڑھے چار بجے ٹھیک ہے پھر کیا ہوا آپ نے میری دکان سے تو نہیں خریدا ہوگا اچھا ایسا میری دکان سے الحمد اللہ میں کئی سالوں سے میری دکان چل رہی ہے ایسی شکایت کبھی نہیں آئی آپ کہہ رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے کر دیجیے گا واپس کر لیجیے گا اور تو کیا ہے میں آپ کو دوبارہ اچھا واپسی نہیں ٹھیک ہے چلو اگر آپ کو میں دوبارہ آپ کو بدل کے دے دوں گا دوسرا تازہ دے دوں گا اچھا اچھا اچھا چلو میں دکان پر ہو سکتا ہے اس وقت آدمی نہ ہو میرے دوسرے ہوں آدمی ہو تو انہوں نے کر دیا ہو کچھ انیس بیس تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں دوبارہ ایسا کبھی ںہیں ہوگا ان شاء اللہ تو پھر آپ ایسا کیجیے واپس کر دیں گوشت تو میں آپ کو دوبارہ ان شاء اللہ تازہ اور بہترین گوشت فراہم کرتا ہوں نہیں نہیں ایسا نہیں ان شاء اللہ آپ کو اب کی بار ایسی شکایت نہیں آئے گی چلو ٹھیک ہے تو پھر آپ مجبور تو میں نہیں کر سکتا ہوں لے لیا ہے تو جی بھیج دیجیے کتنا چاہیے تھے سات سو روپئے آٹھ سو اچھا ٹھیک ہے پھر آٹھ سو کی جگہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ اچھا نہ نہیں بھائی ایسے کبھی نہیں ہوتا ہو سکتا ہے ایک مرتبہ ہمارے بندے نے غلطی کر دیا ہو تو میں ان سے بات کروں گا اور ایسا آئندہ نہیں ہوگا میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں بار بار پھر آپ ایسا جی